हलो हाँ जी हाँ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी जी हाँ मैम आपको सेवन सीटर गाड़ी मिल जाएगी पर आपको कितने बजे निकलना है एक बार टाइम वगैरह बता दीजिए अच्छा तो आपको जाने और आने दोनों चीज़ के लिए चाहिए गाड़ी अच्छा एक मिनट मैम मैं बताती हूँ आपको हाँ मैम आपको ओवरऑल फाइव थाउजेंड रुपीज़ लग जाएँगे पूरी ट्रिप के डीज़ल मेम वह सब इन्क्लुडेड रहेगा फाइव थाउजेंड में हाँ मैम ग्यारह बजे आपको गाड़ी बिलकुल मिल जाएगी आप इंदौर में आपको कहाँ पर मतलब लोकेशन बता दीजिए आप कहाँ से मतलब गाड़ी भेजनी है आपको कहाँ से पिक अप करना है तो आप अभी प्रज़ेंट फिर से कहाँ से कॉल कर रहे हैं तो आपको जबलपुर से इंदौर जाने के लिए गाड़ी चाहिए अच्छा ठीक है मैम तो फिर आपके चार्जेस मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ हाँ आपके ओवरऑल मेम टेन थाउज़ेंट रुपीज़ लगेंगे क्योंकि जबलपुर से इंदौर की आप जानते हैं दूरी वगैरह बहुत ज़्यादा है और फिर क्या बोलते हैं कि आपको इंक्लूडिड रहेंगी सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा ड्राइवर के रिफ्रेशमेंट वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है ठीक है और आप पेमेंट कैस किस मोड़ से करेंगी मैम ठीक है मैम तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की डीटेल्स और बाकी चीज़ें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए जी ठीक है मैम हेव ए नाइस डे